हैलो हैलो म्हाराज तुस कॉरपेट तुस बेचने होने ओ आं इत्थां जम्मू दा बोल्ला नै कोट भलवाल साईड दा ते थुआढ़ी दुकान इद्धर ई ऐ ना बिशनाह् में कॉरपेट चाहिदे हे कोई दस्स बाई दस्स दे नेईं ऐ भ्राऽ दा ब्याह् हून तां करियै म्हाराज चाहिदे न क्वालिटी भइया इक्क नंबर आह्ली चाहिदी म्हाराज दिक्खी लैयो स्हेई रेट लायो कलर असें म्हाराज पसंद न शैल न कलर दस्स बाय दस्स दा कल्लै ई म्हाराजद तुस सनाओ केह्ड़े केह्ड़े कलर शैल जेह् लाल नीला लाल निं लैना म्हाराज ओह् महाशें आह्ला लगदा ई ओह् नीला लेई लैओ चलो ओह् कोई ओह् जेहा निं ऐ थुआढ़े कोल शैल जेहा एह् म्हाराज तुस पैसे बद्ध बोल्ला दे ओ केह् दिक्खी लैचे एह् हट्टी आह्गे म्हाराज कोई एह् कल्ल कल्ल आह्गे ओके म्हाराज